अपन बारेमे हम किछु बता रहल छी हमर अपन लाइफमे बढ़िआँसँ पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल यए एखन हम मैट्रिक यानि कि इंटरके परीक्षा दऽ देलियै हेँ आओर इंटरसँ जे आगाँके पढ़ाइ चालू हमर यए ओहिपर हम प्रगतिपर छी आओर एनाहिए मोन लगा कऽ हम पढ़ैत रही आओर हमरा जे किछु अपन बारेमे होइए ओ हम कहै छी हम बढ़िआँसँ पहिले कनि खाना पीना माइंड सोच नीक रखै छी आओर खाना पीना बढ़िआँ विशेष ध्यान देलहुँ खाना पीनापर पढ़ैओपर हमरा ज्यादा मोन लगैए तऽ पढ़ैओपर हमरा ज्यादा मोन दै छियै जेनाकि हमरा किछु बनबाक यए जेनाकि एकटा अहाँ एक्जाम्पल लऽ लिअ जेनाकि फौज बनबाक छै तऽ हम भोरे तैओ इहोके लेल मेहनत करै छी हम भोरे उठै छी ठण्डमे आओर ओहिके बाद जाइ छी जॉगिंग मने दौड़य लेल दौड़लाके बाद एलहुँ ताहिके बाद कनि उएह नीक नीक चीजसभ बादाम जेनाकि फुलायल रहै छै ओकरा खेलहुँ ताहिके बाद खेनाइ नीक खेलहुँ ताहिके बाद फेर पढ़ैमे पढ़य लेल बैसलहुँ पढ़ितो छी बढ़िआँसँ आओर खाना पीना दुनू सभकिछु बढ़िआँसँ कयलहुँ अपन बारे एनाहिए हमर छै जे हमराके क्रिकेटमे कनि ज्यादा मोन लगैए जेनाकि एगो होइ छलै ओकर खेलकूदके तऽ खेलो कूदमे ज्यादा रही खेलाइओ लेल हमसभ चलि जाइत छी किआक तऽ ओहिसँ फिटनेस बढ़िआँ रहै छै खेलाइ लेल चलि जाइ छी तऽ खेलि कऽ खेललाके बाद हम अबै छी तऽ उएह मूँह हाथ धोलहुँ ताहिके बाद नाश्ता तास्ता कए कऽ फेर पढ़य लेल बैसि जाइत छी आओर अपना बारेमे क्रिकेट हमरा एकटा बढ़िआँ चीज लगैए जेनाकि क्रिकेटमे हमरा बढ़िआँ क्रिकेटे लगैए अपन खेलमे सभसँ बढ़िआँ अपना बारेमे हम बता रहल छी आओर हमर लाइफ एनाहिए जा रहल यए आओर हमरा किछु करैके मोन होइए हम करब ओ चीज लेकिन आब जब हम ओहिपर प्रोसेसमे लागल छी जे ओ हमरा कहुना भऽ जाय आओर अपन बारेमे हम की कही